पौधों को उगाने के लिए हम मिट्टी का उपयोग करते हैं जिसमें कि हम खाद भी मिलाते हैं खाद मिट्टी में मिलाकर पौधे उगाने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है इससे पेड़ पौधे बहुत अच्छे से उगते हैं उन्हें भरपूर मात्रा में मिट्टी में खाद मिलती है और वह बहुत अच्छे से उग पाते हैं खाद और पानी की वजह से उनका पालन पोषण बहुत अच्छी तरीके से हो पाता है